हम खानाके वास्ते ऑर्डर केने छलहुँ लेकिन समय पर खाना नहि पहुँचल हैं ई हमर शिकायत अछि जे कि यदि समय पर हमरा खाना पहुँचाउ आ एना यदि नहि करब तऽ ओहिके वास्ते हम अनुरोध करै छी जे समय पर करी